آج کی دنیا میں اردو زبان بولنے والوں کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جو لسانی ثقافتی تعلیمی اور معاشرتی پہلو سے تعلق رکھتے ہیں یہ چیلنجز اردو کے بولنے والوں کو مختلف شعبے میں مشکلات کا سامنا کرنا کرنا پڑتا ہے اور ان کے زبان کی بقا اور ترقی پر اثرانداز ہوتے ہیں اردو کی تعلیم میں کمی ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج کل کے تعلیمی نظام میں اردو کی تعلیم پر کم توجہ دی جاتی رہی ہے زیادہ تر تعلیمی ادارے انگریزی یا مقامی زبانوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس کی وجہ سے اردو زبان کی تعلیم کا معیار اور اس کی ترویج میں کمی واقع ہو رہی ہے اس سے اردو بولنے والے طلباء کو اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع محدود ہوتے جا رہے ہیں کچھ ممالک میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے بولنے کو اپنی زبان کے تحفظ اور فروغ کے لیے چیلنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں اردو کو سرکاری حیثیت حاصل ہے وہاں بھی اس زبان کے اہمیت میں کمی ہو رہی ہے اردو زبان بولنے والوں کو ایک اور چیلنج اور اپنی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنا ہے عالمی سطح پر دیگر زبانوں اور ثقافتوں کو غلبہ بڑھنے کی وجہ سے اردو بولنے والے اپنے ثقافتی ورثے کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اردو زبان بولنے والے افراد کو اپنی زبان میں ادب شاعری اور دیگر ثقافتی مواد کی کمی کا سامنا ہے جس سے ان کی ثقافتی شناخت خطرے میں پڑ جاتی ہے اردو زبان میں معیاری میڈیا انٹرنیٹ مواد کی کمی ایک اور چیلنج ہیں انگریزی اور دیگر بڑی زبانوں کی مواد کی دستیابی اور رسائی نے اردو زبان کے مواد کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے اردو بولنے والے نئی نسل میں اپنی زبان کے مواد کی کمی محسوس کرتے ہیں اردو زبان میں جدید تعلیمی مواد اور وسائل کی کمی بھی ایک بڑا چیلنج ہے اردو زبان میں سائنسی تکنیکی اور جدید علوم پر مواد کی کمی کی وجہ سے اردو بولنے والے طلباء کو انگریزی یا دیگر زبانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اس سے نہ صرف ان کی تعلیمی کارکردگی متأثر ہوتی ہے بلکہ ان کی زبان کی ترقی بھی محدود ہو جاتی ہے اردو بولنے والوں کے لیے ایک اور چیلنج یہ ہے کہ وہ جدید ٹکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پاتے ہیں اردو زبان میں ٹکنالوجی کے وسائل اور شافٹ ویئر کی کمی کی وجہ سے اردو بولنے والے افراد کو کمپیوٹر موبائل اور دیگر تکنکی آلات کے استعمال میں دشواری ہوتی ہے اردو زبان بولنے والوں کو بعض معاشرتی حلقوں میں کمتر سمجھا جاتا ہے انگریزی اور دیگر بین الاقوامی زبانوں کے غلبے کی وجہ سے اردو بولنے والے افراد کو بعض اوقات معاشرتی حیثیت میں کمی کا سامنا کڑنا پڑتا ہے جس سے اس کی خوداعتمادی متأثر ہوتی ہے اردو زبان بولنے والوں کو ایک اور چیلنج روزگار کے مواقع کی کمی ہے بہت سے پیشے اور روزگار کے مواقع میں انگریزی کی اہمیت زیادہ ہونے کی وجہ سے اردو بولنے والے افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے اپنی زبان میں روزگار کے مواقع محدود ہوتے جا رہے ہیں آج کی دنیا میں اردو زبان بولنے والے کو مختلف لسانی ثقافتی تعلیمی اور معاشرتی چیلنجز کا سامنا ہے ان چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اردو زبان کی تعلیم اور ترویج پر توجہ دی جائے جدید ٹکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کی جائے اور اردو بولنے والوں کی ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھا جائے اس طرح ہی اردو زبان کی بقا اور ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے